चैलेंजिंग मैवोरेबल ऐंड चैलैंजिंग सिंगिंग एक्सपीरिएंस एह् तुसें ई न्हाड़े बारै सनांऽ तां एह् बड़े बारी होई जंदा की जे इक जेह्ड़ा सिंगर ऐ ओह् पूरी तरह् परफैक्ट ते होंदा निं ऐ पूरी तरह् गाने बिच संपूर्ण होंदा निं ऐ ते बड़ी बारी ऐसा होंदा हून मेरी जेह्ड़ी इक गल्ल ऐ एह्दे रिलेटिड तुसें ई में सनान्नां मेरा इक बारी कोई गाने दा फंक्शन हा मतलब कि इक समारोह् हा गाने दा में उत्थै गेआ ते उत्थै में गान लगेआ जेल्लै ते मिकी निं पता केह् होएआ पर मेरा जेह्ड़ा गला ओह् यकदम बैठी गेआ बैठी गेआ ओह् मेरे आस्तै बड़ा जैदा मुश्कल होई गेआ उत्थै गाना पर इन्नी पब्लिक बैठी दी उं'दे सामने अगर में आक्खां नेईं गाना तां ओह् इक बड़ी गै गल्त गल्ल होई जंदी ते भी में बड़े मुश्कलै अपने आप गी सम्हालेआ गले गी सम्हालेआ ते में उसी गाने ई बड़े मुश्कलै गाया ते इक बारी एह् होएआ इक बारी में गाने ई गेआ ते गांदे गांदे जेह्ड़ा हा मेरे सिर दर्द शुरु होई में प्राब्लम ऐ कदें कदें गांदे गांदे सिर दर्द शुरू होई जंदी इ'यां गै में जेल्लै गान ई गेआ मेरे सिरै ई सर दर्द शुरु होई सिर पीड़ शुरु होई जेल्लै मिकी ते मेरे कोला गाना बड़ा औक्खा होई गेआ बड़ी मुश्कल होई गेआ पर में गाना शुरु करी ओड़ेआ हा लोक सारे दिक्खै दे हे मिकी सारें दा ध्यान मेरे आह्ली साइ़ड़ हा में बड़े अपने आप गी कंट्रोल बिच रक्खेआ ते में ओह् गाना गाया एह् मेरे आस्तै बड़ा गै जैदा चैलैंजिंग रेहा बड़ा गै जैदा मुश्कल रेहा ते हून सिंगिंग दी एक्सपीरिएंस दी गल्ल करचै ते मेरे आस्तै जेह्ड़ा सारें कोला बड्डा एक्सपीरिएंस रेहा ओह् रेहा मेरा इक शोऽ हा अपने गै उधमपुर बिच हा बहुत इक डिस्ट्रिक लेवल दा शोऽ हा ओह्दे च मिकी स्पैशल इन्वीटेशन आया डिस्ट्रिक ऐडमिनिस्ट्रेशन दी तरफों दा कि तुसें आइयै उत्थै गाना गाना डोगरी बिच गाना जेल्लै में गेआ में सोचेआ इ'यां निक्का मुट्टा कोई होना फंक्शन जेल्लै दिक्खेआ ते पूरी डिस्ट्रिक ऐडमिनिस्ट्रेशन सामने बैठे दे डी सी मैडम बैठी दियां साढ़ियां ते होर बी जेह्ड़े बड्डे बड्डे आह्ला अधिकारी जेह्ड़े साढ़े उधमपुर दे मेरे उधमपुर इक जगह् जित्थै अस रौह्न्नें होन्नें में उत्थै दी गल्ल सनांऽ नां उत्थै उत्थै जिन्ने बी बड्डे बड्डे अफसर हे सब सामने बैठे दे हे ते मतलब जैदातर पूरा उधमपुर उत्थै बैठे दा ते मेरे आस्तै उत्थै गाना इक बहुत गै जैदा बहुत गै जैदा बड्डी गल्ल ही मेरे आस्तै ओह् सारें कोला अच्छा एक्सपीरिएंस रेहा में केह् सनांऽ कि ओह् मेरे आस्तै इक मैमोरेबल मूमैंट रेहा जेह्ड़ा में अपनी लाइफ च कदें निं भुल्ली पाना ऐ ते इक एह् आई गेआ ते इ'यां गै इक में भद्रवाह् साढ़े जम्मू कश्मीर दी जगह् उत्थै में सिंगिंग बिच इक ओह् हा फंक्शन मतलब ओह् आखदे ना जि'यां कंपिटिशन हा ते फर्स्ट सैकेंड थर्ड औना हा उत्थै असें सिंगिंग कीती ग्रुप बिच कीती ग्रुप गाना हा ओह् डोगरी गाने दा इक ओह् मिक्स बनाए दा हा असें ओह् असें गाया नुआढ़े च इक सौ इक सौ बच्चें मतलब सौ बच्चें पार्टिसिपेट कीता जेह्दे च अस फर्स्ट आए ओह् जेह्ड़ा मूमैंट हा अज्ज बी चेत्ता औंदा कि अस पूरी रात निं सुत्ते उसी मूमैंट गी असें इन्जाय कीता असें बड़ा मजा कीता एह् मेरे आस्तै इक मैमोरेबल थिंग रेही दी उस टाइमें दी में इसी चीजै गी कदें निं भुल्ली सकना ऐं शुक्रिया